ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور انداز میں كیا جانے والا ڈانس دشہرہ میں ہوتا ہے جو كہ ڈانڈیا كھیلتے وقت كرتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہندوستان میں سب سے مشہور رقاصہ ریتک روشن ہیں